तो अब मैं बताऊँगा कि मेरे अलावा मेरे घर में किसको बाग़बानी का शौक़ है तो जो मेरे दादा जी थे वो बहुत ज़्यादा बाग़बानी के शौक़ीन थे वो गाँव से ही जुड़े हुए थे उन्हें सुरुआत से ही बाग़बानी का बहुत शौक़ था पौधे लगाना और वो हमें भी प्रोत्साहित करते थे कि बेटा ऐसे लगाते हैं लगाने चाहिए ये किस प्रकार से लाभदायक होते हैं ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं तो हम उन से ही हम को प्रेरणा मिली उसके बाद हम उन से सीखते थे देखते थे कि दादा जी ये क्या होता है वो हमें बताते थे इसके अलावा फिर हम इस्कूल अपने विद्यालय में पढ़ते थे तो वहाँ पर हमारे अध्यापक थे वो हमें बताते थे कि कैसे बाग़बानी करनी है कैसे क्या होता है हमारे एक पर्यावरण का एक विषय था उस में पढ़ाते थे किस प्रकार से हमारा जो पर्यावरण यह किस प्रकार से दिन ब दिन प्रदूषित होता जा रहा है पेड़ काटे जा रहे हैं प्रदूषण की समस्याऍं बढ़ती जा रही हैं इस समश्या को कम करने के लिए हमें बाग़बानी करनी चाहिए हमें अपने घरों में हमारे आस पास बग़ीचों में जगह जगह बाग़बानी करनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़यादा पेड़ लगा सकें व वो पेड़ जब बड़े होंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद प्राप्त होंगे जैसे कि छाँव देंगे हमें उन से हमें बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं बहुत सारे रसायन मिलते हैं ऑक्शिन मिलती है साँस लेने के लिए और बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं तो बाग़बानी एक हमारे जीवन का एक महत्वपूण हिस्सा है ये बच्चों में शौक़ एक रुचि ज़रूर पैदा करनी चाहिए इस विषय को ले कर विद्यालयों में एक बाग़बानी का एक विषय अलग से रखना चाहिए ताकि बच्चे इश्टार्टिंग सुरुआत से ही इस चीज़ पर ज़ोर दें कि क्या होता है बाग़बानी क्यों करनी चाहिए हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है